भारतीय जनता पार्टी उसका मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी उन्होंने भी अच्छे कार्य किए थे लेकिन इसके साथ साथ इन दोनों राजनैतिक पार्टियों का बहुत बड़ा मतलब वो होने के साथ साथ एक और पार्टी उभर के आई और वो पार्टी मेड़ता और गोपालगढ़ में जीत के आई तो अब हमें इस राजनैतिक क्षेत्र के अंदर इन पार्टियों का विश्लेषण करना चाहिए आने वाले विधानसभा चुनाव आने वाले है इसके रिगार्डिंग हमें कुछ ऐसे काम करने है जिससे जनता का फायदा हो जनता सभी दलों को चेक करें जनता का जिसमें विश्वास हो उसका भला हो जो अपना कार्य अच्छी तरह से करता हो शासन उनका जनता के प्रति ईमानदारी और जन हितेशी हो ऐसे राजनैतिक पार्टी को हमें हमें सपोर्ट करना चाहिए उनको विकसित करके हमारे जनता के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए मैं हमारे क्षेत्र में वर्तमान विधायक को धन्यवाद देना चाहता हूँ उनके राज्य में बहुत अच्छे कार्य हुए है